जॾहिं बि कोई मरीज़ ईंदो आहे त असां हुन खे फ़र्श ते गांहि जो लेप लॻाए लेटाईंदा आहियूं ऐं उन जे मथां सवा पाव कण्क रखी ॾीयो बारंदा आहियूं त ऐं हुन जे शरीर खे धागे सां नापे करे उन खे पासिरो करे रखंदा आहियूं ऐं जेॾीमहिल महाराज ईंदो आहे उहो जीअं चवंदो आहे उहा कंदा आहियूं हूं पहिले चवंदो आहे की हिन खे सनानु करायो ऐं नया नया कपिड़ा पाहियो ऐं तूलिसीअ जी माला बि पाहिंदो आहे सभु मर्द उन माण्हूअ खे घर खां वठी शमशान भूमीअ तक छॾे ईंदा आहिनि

उन खे लकड़ीयुनि जे मथां संभाले करे अग्नी ॾींदा आहिनि ॿिए जेके बि माण्हू हूंदा आहिनि उहे वापसि अची वेंदा आहिनि लेकिन जेके घर जा ॿ चारि माण्हू हूंदा आहिनि उहे जंहिंसीं ताईं अग्नी शांति न थींदी आहे ओसीं ताईं उते विहंदा आहिनि ऐं ॿिए ॾींहं ते उहे हुतां हाथूं चनी करे ॿी जेकी अग्नी जी रख हूंदी आहे उहो परवाहन करे छॾे ईंदा आहिनि ऐं यारहें ॾींहं ते असां पूॼा करे उन हाठियुनि खे पवित्र नदीअ में परवाहन करे छॾंदा आहियूं